ہاں یہ تو حقیقت ہے کہ انسان ہمیشہ اپنی جڑوں سے جڑنا چاہتا ہے جیسے اگر میں اپنے بارے میں کہوں تو میں جب چھوٹے چھوٹے بھی کام کے سلسلے میں اگر میں باہر گئی ہوں تو ایک دو ایک دو تین دن تو میں مجھے بہت مزہ آتا ہے نئی جگہ نئے لوگ نئے طریقے مختلف کھانے اور وہاں کی جگہ اور گھومنے پھرنے میں مزہ آتا ہے لیکن اس کے فوراً بس تین دن کے بعد مجھے اپنا گھر یاد آنے لگتا ہے اور والدین یاد آنے لگتے ہیں بھائی بہن یاد آنے لگتے ہیں پھر گھر کا کھانا یاد آنے لگتا ہے تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو مجھے واپس سے اپنی جڑوں سے جوڑتی ہیں اور آپ مجھے لگتا ہے کہ یہ دل کا یا دماغ کا ایک کونا ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر ہمارے خاندان کے یا دل سے قریب رہنے والے لوگ ہمیشہ ایسے موجود ہوتے ہیں کہ اگر ہم لوگ وہ کہیں پہ بھی جائیں تو وہ بس ہمیں یاد آنے شروع ہو جائیں بس واپس یہی ہوتا ہے کہ ہم کسی طریقے سے ان ان لوگوں کے بیچ میں واپس پہنچ جائیں تو بس اس طریقے سے جڑا جا سکتا ہے اور آج کل کی ٹیکنالوجی کی وجہ سے اگر ہم باہر سفر وغیرہ میں گئے ہیں تو بہت زیادہ لمبے لیٹر وغیرہ یا ایسے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے بہت ساری ٹیکنالوجی ہمیں جوڑ دیتی ہے جیسے کہ ویڈیو کال وغیرہ کے تھرو یا پھر اب خطوں کے بدلے میں ای میلز اور واٹس ایپ میسیجز نے جگہ لے لی ہے تو مجھے لگتا ہے وہ اپنوں کو دیکھنا بھی ایک بڑا آنکھوں کو آنکھوں کے لیے ٹھنڈک پہنچا دینے والا عمل ہوتا ہے تو ویڈیو کال پہ بات کرنا یہ ساری چیزیں جو جو اگر باہر جب انسان ہوتا ہے سفر میں تو اچھا لگتا ہے یہ کرنا اور اس طریقے سے جڑ جڑ جاتا ہے انسان